घरमे लड़ाइ झगड़ा होइ छै तऽ आबै छै पञ्चायत आबै छै कि दुनू तरफासँ आबै छै एक ही तरफासँ थोड़े किछु होइ छै दुनू तरफासँ अयलैके बाद तबे ने विवादकेँ सुलझैलो जाइ छै कोनो विशेष बात रहै छै ओकरामे आबै छै कानूनके तौरसँ पञ्चायत भी आबि आबै छै समयपर पड़लाके बाद पुलिस भी आबै छै जहाँ तक कि बहुत आदमी आबि रहल छै लड़ाइ सुलझाबै लए जब अपनासँ आपसी नहि होइ छै लड़ाइ सुलझायल जब पञ्चायतकेँ भी नहि मानै छै आदमी गप्प तब कहीँ आओर दूर भागए लागै छै इसलिए इएह खातिर कहै छै पञ्चायत बैठेनेसँ पहिले आदमीकेँ सोचना चाही सूचना एक सूचना जइसे घरमे छियै तऽ हर आदमीकेँ सूचना होना चाही कि हम पञ्चायत बैठा रहल छियै सभके सहमतिसँ पञ्चायत बैठैत छै ओकरबाद आबै छै पञ्चायत दुनू तरफासँ गप्प लै छै भाषण ओहो अपन कहानी कहै छै तऽ ओहो अपन कहानी कहै छै सभ मिलि कऽ अपन अपन कहानी कहैए तऽ पुलिस अयबे ने करतै एकरामे एना बात थोड़े छै कि नहि अयतै पुलिस अयबे करतै गप्प सुनलाके बाद अगर कानोकान खबर भए जाइ छै तऽ पुलिस आबै छै नहि तऽ पुलिसके मामला नहि होइ छै तऽ कोनो बात नहि छै